हमरा इलाकामे कुम्हार छथि हुनकर कुम्हारगिरी बहुत प्रसिद्ध छनि ओ जे विवाहदानसँ सम्बन्धित अथवा कोनो नीक बेजाइमे जे माटिके बर्तन देल जाइ छै ओहिमे ओ प्रसिद्धि हासिल केने छथि मूर्तिकार सेहो हमरा गाममे छथि ओ अपन कलासँ बहुत प्रभावित केने छथि कृषि क्षेत्रमे सेहो हमर गाम सेहो हमर मतलब हमर इलाका सेहो बहुत उन्नति अछि